भारत में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होली और दिवाली है हर परिवार दिवाली और होली को बहुत ही खुशनुमा माहौल में परिवार सहित मनाता है होली में छुट्टी रहती है दो दिन और दिवाली में भी दो दिन छुट्टियाँ रहती हैं होली में रंगों का त्यौहार है सब देश भाव भूल करके मानते हैं और दिवाली खुशियों का त्यौहार है दिवाली में सब मिठाईयाँ बांटते हैं घर को सजाते हैं इस तरह से भारतवासी जो है दिवाली और होली को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं